दाउ आबाद खालाम नायानो थोजासे सुबुंफोरनि सुबुंफोरनो थोजासे जानो हाया मानोना जोंहा सुबुंफोरनो गोबां नांगौखिनि गोबां नांगौ जायो बिखिनियावनो जोंनो रांया थोजोबला बे फालांगियाव आङो मावदेरनो गोसो जायो जे जेरै बिजिनेस मावनो गोसो जायो आङो जेरै गय बिजिनेस आरो दंफां बिजिनेस बेरफोरबादि मावदेरनो गोसो जायो आरो आङो